साढ़े ग्रांऽ अगर कुसै ई सप्प भूड़ी ज तां अस उ'त्थें साढ़े बजूर्ग होंदे स्याने लोग फांडा फूंडा टाने टोने बडे़ औंदे उ'नें गी ओह् फांडा करियै ते उसी फरक करदे ते कन्नै उ'त्थें साढ़े बूह्टा होंदा ग्रांऽ च इक रियू ओह् रियूऐ दी टाल्ली लेइये उस कन्नै फांडा करदे फांडा करिये फरक पेई जंदा ते कन्नै जि'त्थें सप्पा बड्ढे दा होंदा उ'त्थें उप्परें जेह्ड़ी जगह् होंदी उसी जौरें ब'न्नी ओड़दे ते भी कन्नै नागें ई धूफ करदे नागें जाइये मंदर जाइये ओह् सुक्खन करदे नागें दे उ'त्थें जाइये जेह्ड़ी धूफे दी बिभुति होंदी ओह् बी लांदे उ'त्थें जेइये ते ओह्दे कन्नै बड़ा जादा फरक पेई जंदा एह् फांडे फूंडे जेह्डे़ स्याने लोग पैह्लें पैह्लें बड़ा करदे हे अज्जकल बी चलदा साढ़े ग्रांऽ कुतै सप्प बड्ढी जा तां पैह्लें डाॅक्टरे दे बाद च जंदे पैह्लें स्याना आदमी तुप्पियै उसी फांडे शांडे करदे ते मैक्सिमम लोकें गी एह्दा जेह्का टूना आंदा गै ते इसदे कन्नै फरक बी पेई जंदा नागें च बड़ी शक्ति होंदी ते एह् इस गी फरक पेई गै जंदा मैक्सिमम लोकें ई साढ़े पराने लोकें ई बड़ा किश आंदा हा देवते बी बड़ा मनदे हे ते देवते साथ बी बड़ा दिंदे हे